जोंहा न'खराव बिखुनजो आंनि बोराय आं आंनि फिसाफोर सानै थायो बोरायाबो साख्रियावसो थायो गामियाव स्कुल मोजां गैयैनि थाखायनो टाउनाव गथ'फोरखौ लानानै थाफैनाय जाबाय न' बां लुनानै थाफैबाय गामियाव स्कुल मोजां गैया बेखायनो टाउनाव थाफैनानै फोरोंनाय जाबाय दा खाथि खाला बयबो गामि खाथिनि लोगोफ्राबो थाफैजोबनाय जाबाय स्कुल मोजाङाव फोरों फैजोब्बाय दा जों ज'यैनो थायो हेल्प होलायो रावबो गैया बोरायखौबो मोना बाहेरायाव थायो माबा मोनसे नांगौबा लोगोफोरजों लोगोफोर हेल्प होलायबाय दा मिलायनानै अनलायनानै थाबाय गथ'फ्राबो फरायगासिनो दङ जेसेबां हायो इसेबां फोरोंलांनोसै न'आवबो टाइम जाबा सम जाबा थांबाय थांनानै थानांगौ टाइमाव थाबाय फैबाय जेरैखि जाया बिदिनो सोलिलांसै गथ'फ्रा गावसोरनि आथिंआव गसंथानो हाजासे फोरोंलांनोसै खस्थ' खालामनानै जोंनि दाइथ'खौ जोंहा बिमा बिफा जानानै मावलांनोसै गथ'फ्रा गावसिनि आथिंआव गसंथानो हानाय हायैया गावसिनि खाफालसै